पिछले बार मैंने अमेज़ोन से नाइकी के जूते मंगाए थे वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटीज़ में आये थे और इस बार मैंने मेरे भाई के लिए जूते मंगाए हैं तो वो अच्छी क्वालिटीज़ के नहीं आए मैंने दस नंबर के मंगाए थे उन्होंने छः नंबर के डिलीवर कर दिए जिससे की वो मेरे भाई पहन भी नहीं पा रहा है और एमेज़ोन वाले बोल रहे हैं कि हम रिटर्न नहीं लेंगे आपको ये रखना होगा और मतलब वो कैश भी हमें वापस प्रोवाइड नहीं कर रहे है जिससे हमें दिक्कत हो रखी है पहले तो उन्होंने मतलब जो है पहले जो प्रोडक्ट मंगाया था वो एकदम जेन्युअन प्रोडक्ट था एकदम सही प्रोडक्ट था और इस बार जो मैंने प्रोडक्ट मंगाया है वो भी डिफेक्टिव पीस आ गया है और साइज़ भी उन्होंने सही नहीं दिए जिससे दिक्कत हो रही है उनकी रिटर्न पॉलिसी भी नहीं है एमेज़ोन की पिछली बार थी और इस बार बोल रहे हैं कि नहीं हमारे यहाँ कोई रिटर्न पॉलिसी नहीं है